अगर अस अपने एरिये दी गल्ल करचै तां साढ़े एरिये च जेह्ड़ा मेन आक्यूपेशन ऐ मेन जेह्का बिजनस अपने आजीवका दा सोर्स ऐ ओह् ऐ खेती बाड़ी गै खेती बाड़ी दे इलावा कुछ ते है निं कुछ हद्द तक टूरिज्म बी हैन टूरिज्म स्पाट बी हैन लेकिन मतलब प्राइमरी साढ़ी खेती बाड़ी ऐ खेती बाड़ी च साढ़े मक्कां होई गेई कनक होई गेई जैसे जि'यां धान होई गे धान अस उगान्ने आं और लोकें की जेह्की मेन जेह्ड़ी इनकम दा सोर्स ऐ इ'यै ऐ ओह्दे इलावा कुछ टूरिज्म सैक्टर दी गल्ल करचै टूरिज्म सैक्टर साढ़े रियासी डिस्ट्रिक्ट च जि'यां चनाब ब्रिज होई गेआ चिनाब वियू होई गेआ शिवखोड़ी होई गेई माता बैश्णो देवी होई गयी एह्दी ब'जा कन्नै बी बड़ा टूरिस्ट औंदा ऐ इत्थै एह्दे च कुछ नेईं ऐ लेकन एह् बी कुछ हद्द तक साढ़े जेह्के लोकें गी जेह्ड़ी इनकम दा सोर्स बनदा ओह्दे इलावा अगर बाह्रै दे टूरिस्ट किश औंदे साढ़ी खेती बाड़ी ऐ जि'यां असें मक्क लाई दी ऐ धान लाए दे न कोई सब्जियां उगाई दियां न तां ओह् बी दिखदे न और केईंबारी आनियै ओह् खरीदी बी लैंदेैन ओह्दे कन्नै बी लोकें गी जेह्ड़ी काफी जैदा हेल्प होई जंदी इनकम दा सोर्स लोकें आस्तै बनी जंदा ओह्दे इलावा बी और कोई खास है निं ऐ बाकी जि'यां गल्ल करचै कि चैलंज के आंदे न चैलंज च ते हैन खेती बाडी च चैलंज हैन केईं बारी बारश होई जंदी केंई बारी सूखा पेई जंदा ऐ चैलंज जेह्ड़े न हर बार हर किसान गी जेह्ड़ा खेती बाड़ी दा क्मम करदा उस्सी एह् चीज हर बार फेस करना पौंदी चैलंज ते हैन गै हैन एह्दे बिच्च तो गवर्नमैंट अग्गें इ'यै रिक्वैस्टऐ कि जेल्लै कोई ऐसी दुर्घटना जां हैपनिंग होई जंदी ऐ जि'यां कोई बारशां जैदा होइयां जा बाढ़ आई जां खेती बाड़ी फसल खराब होई गेई तो ओह्दे च कुछ मुआबजा बगैरा अगर लोकें गी लब्भी जाग लोकें गी थोह्ड़ी हैल्प होई जंदी जि'यां गल्ल करचै साढ़ै इत्थै और जि'यां पोल्ट्री गल्ल करचै पोल्ट्री दे सोर्स हैन कुछ हद्द तक मतलब जो जेह्ड़े सिटी दा एरिया उत्थै ते नेईं हैन जेह्ड़ा ग्राईं एरिया और काफी जैदा लोक एह् लोके जेह्ड़ा एह् आक्यूपेशन अपनाए दा ऐ ताकि पोल्ट्री इक अच्छा सोर्स ऐ इनकम दा अच्छा सोर्स ऐ घर बैठै दे तुस कम्म करी सकदे अगर पोल्ट्री दा कम्म करचै ता एह्दे कन्नै लोकें गी काफी जैदा इनकम होई जंदी और एह् बी साढ़े इस एरिये बिच्च काफी जैदा पोल्ट्री फार्म न और लोक जेह्ड़ा एह्दे उप्पर कम्म करा दे न एह् कम्म करी अपनी आजीवका चलाऽ दे न